औ हेल' औ ओइ नं नोंथाङा माबा मोन ना साहा दखान होयो ना जारमोना औ आमफ्राय बे जानाय थानाय होनाय केपासिटिफोरा मारै मारै फालाय साहाफोरा औ औ औ आमफ्राय खोनाबाय लज सिस्टेम बायदि होयो नामा जेनेबा जानाय लज सिस्टेम नामा जानाय थानाय जेनेबा हटेल सिस्टेम

मोनजोबो ना रुमफोर रुमफोरबो रुमफोरबो थानायनि केपासिटि दं नामा गैया ना औ मोनजाजोबो आरो औ औ थिखआनो दं आमफ्राय दा औ औ दे बुंदो दे औ औ होमब्लाथ' मोजाङानो थारमानि जों माखासे बिस जन से मानसि दं मोन आरो जों मानि एसे बेनिनो गोनांथि जादों आरो हटेलनि बा औ जानाय थानायनि नांगै मोन आरो जोंनो दा नोंथांनावथ' गैयै जाहैबाय नङा होमबा औ जानायनिल'सो दं नङा होमब्ला औ औ औ औ औ औ ओरैनो बेदरजों ओंखामा बेसेबां फालाय अमाजों अमाजों अवान एइटि ना आमफ्राय बोरमाफोरालाय औ औ औ एखेफ्राम ना आमफ्राय लकेल लकेल दावबो मोनगोन ना औ औ औ नाफोरा थ' मोनो

बर'नि औ औ औ औ थाजोब्बाय औ औ औ औ औ औ दे होमब्ला दे औ जानोसै जों जों थांनोसै आरो माबा खालामबानो जाबाय दे मेनेज खालामबान जाबाय औ रेडि खालामदो औ औ औ दे होमबा बिदिनो जाबाय नङा होमब्ला औ दे दोनदो दे औ दे दे दे